डाक टिकट छै कए प्रकार रऽ होइत छै हरेक डाक टिकट रऽ पीछोमे कोइ ने सन्देश छुपल रहैत छै आजाद भारतके पहिलो डाक टिकट साढ़े तीन अना राशी रऽ रहैत छै यानी चौदह पैसा रऽ डाक टिकट एकैस नवम्बर उन्नैस सए सैंतालीसकऽ जारी होलो होलै एकर ऊपयोग केवल भारत देशके अन्दर डाक भेजने भेजै वास्ते नहि करलए जाइत छै एकरा पर भारतीय ध्वज रऽ चित्र भी लगलो रहैत छै डाक टिकट पर

एक चुकियामे रखैत रहियै सङ्ग्रह करिके पाँच रूपआ के दू रूपआ रऽ सिक्काके जेकरासँ जब जादा जमा हो जाइत छलै तऽ एकबार निकालिके फेर ओकरा फिर खर्च करै छलियै फिर फिर ऊसी प्रकार चूकियामे रखै हलियै दू रूपए तीन रूपए सब रऽ सिक्काके सङ्ग्रहित करिके किया कभी जरुरत पड़तै एक साथ निकालैके काम पड़ै सकै